नमस्ते नमस्ते नमस्ते अरे मेम मेरा बिटिया का शादी पड़ल रहा फल ओल का दिक्कत बा कैसे कहाँ मिली आपके कहाँ दुकान बा अरे सेब संतरा अंगूर यही सब ना जो सीजन है सिजनी पर पाँच पाँच किलो हाँ हाँ सारे

केतना किलो है कीवी फल तो बहुत महँगा मिलता है उसको हाँ सस्ता कर दीजिए बहुत महँगा है और सेब पाँच किलो पाँच किलो अनार और अंगूर भी पाँच किलो केला भी ऐसे ऐसे करके हमके पन्द्रह बीस किलो लेना है कितना पैसा पैक करवाना है होगा नहीं तीस किलो में हो जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ डलिया में पैक कराना ठीक है तो पैक करा कर बता दीजिएगा पैसा कितना होगा कहाँ पर दुकान

अच्छा ठीक है तो अभी जोड़ कर बता देना कि कितना है पैसा डलिया के भी फल का भी कितना हो जाएगा महँगा है कम कर दीजिए कम कम कम कर दीजिए मेडम हाँ कम कर दीजिए मेडम अच्छा तो बताइए कितना हो कर जाएगा कुल जोड़ के पैसा बताइए चार हज़ार हो जाएगा ठीक है मैम अगले हफ़्ते चाहिएगा मैम हाँ हाँ अरे तीस किलो चहिएगा हो जाएगा मेरे को तिलक में जाना है नही हो जाएगा हो जाएगा मैम सहरा वाले फूल हैं पाँच किलो पाँच किलो हर फल अच्छा पाँच छः हज़ार तो कम करिएगा मैम नमस्ते मैम